हैल्लो तुस टूरिस्ट आह्ले बोल्ला ने एह् असैं घुम्मन जाना हा तुस कुद्दर कुद्दर लेई जन्ने होन्ने टूर अपने स्हानू ई डोडा लेई चलेओ हु'न तुसै दिक्खी हां हां हां गुप्त गंगा लेई चलेओ हां पेमैंट किन्नी पेमैंट अच्छा दो तिन बंदे ऐ चलो रुट्टी अपनी कर लैगे अस फिर ठीक ऐ असें चली परसु चली पौन्ने आं ओह् कदूं टाइम होना थोआड़े कोल ठीक ऐ ठीक ऐ पन्दरां दे बाद चली पौगे हांजी हांजी हांजी हांजी ठीक ऐ कल परसु भेजी ओड़ां जां फिर अज्ज ई चाहिदे ठीक ऐ ठीक ऐ